हा असांखे गाना ॿुधण जो ॾाढो शौक़ु आहे असां सिंधीअ में गाना ॿुधंदा आहियूं जीअं हिकु सोन जो रुपयो हिकु चांदीअ जो रुपयो इहे सभु गाना ॾाढा वणंदा आहिनि लाॾा वणंदा आहिनि सिंधियुनि में झूलेलाल जा बहिराणा वणंदा आहिनि आयो लाल झूलेलाल ॿेड़ा ई पार सदाईं शाहूकार ॾाढा ॿुधण में वणंदा आहिनि असां सिंधियुनि जा त गाना ई अलॻि आहिनि सिंधियुनि जा गाना लाॾा ऐं माता जा गाना ठार माता ठार पंहिंजे ॿचड़नि खे ठार ऐं असांजी सिंधीअ सिंधी गायका जामु आहिनि चार छह सिंधी गायका आहिनि सिंधियूं ॻाईंदा आहिनि गाना जीअं केरु शादियुनि में लाॾनि में झूलेलाल बहिराणनि में ऐं अॼु कल्ह जीअं माण्हू ॻाइनि था बओ उन भईयनि जी भाषा में हिंदीअ में सभु इहे पंहिंजी जॻहि ते ठीकु आहिनि पर असांखे पंहिंजी जॻहि सिंधीअ जा गाना ॾाढा वणंदा आहिनि भॻवाननि जा भॼन आहिनि जीअं सिंधीअ में ठाकुर जो भॼनु आहे गुरू बाबे जो भॼनु आहे इहे सभु असांखे सिंधियुनि में गाना ॿुधणु ॾाढा वणंदा आहिनि असां सुबूह जो उथी गुरूअ जी वाणी हलाईंदा आहियूं गुरू आयो लाल सबई चओ झूलेलाल ॿेड़ा ई पार सदाईं शाहूकार